ہیلو جی سر میں نے آپ کے دوکان سے مٹھائی منگایا تھا سر تو مٹھائی جب میں نے ابھی تو آئے ہیں ڈلیور ہو گیا جب اس کو پیکنگ کھول کے دیکھ رہا ہوں تو سر پیکنگ بھی ٹھیک نہیں ہے اور مٹھائی خراب نکلا ہے تو سر میں نے اس کے لیے کمپلین کر رہا تھا آپ کے پاس جی سر میں چاہتا ہوں کہ آپ مٹھائی میرے پیسہ واپسی واپسی کریں گے یا دوبارہ مٹھائی بھیجیں گے آپ کے پاس اور کیا کیا بہتر مٹھائی ہوتا ہے سر اس کے نام تھوڑا بتایے جیسے کاجو کتلی ڈوڈا برفی ڈوڈا برفی بھی ہے آپ کے پاس تو سر مجھے ڈوڈا برفی دے دیجیے ایک کلو اور پیک کر کے بھیج دیجیے میرے ایڈریس پہ جی سر سر اور کیا کیا بہتر مٹھائی ملتے ہیں آپ کے پاس تو سر مجھے ایک کلو ڈوڈا برفی ایک کلو بنگالی رسگلہ جو ملتے ہیں اس کو بھیج دیجیے اور جو اسسٹرا پے کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو پے کر دیتا ہوں سر سر جو مناسب ہو کیش آن ڈلیوری ہو سکتے ہیں وہ وہ آپ کہیں تو اس کو کر دیں گے یا تو پھر میں نے آنلائن پے کر دیں گے جی سر ایڈریس تو میں نے پہلے دیا تھا سر ہاں جی سر اسی ایڈریس میں بھیج دیجیے سر اور آپ کے دکان کے بارے میں بتائیے سر اور کیا بہتر آئٹم آپ کے پاس ہے جی تو جو سر اور بھی کچھ اگر فریش آئٹم ہے تو اس کو بھی بھیج دیجیے سر سر وہ جلیبی ملتے ہے سر پنیر کے جلیبی جی گرم گرم مل جائے گی سر وہ جی سر بہتر ہے وہ کتنے روپے کلو سر اس کو بھی بھیج دیجیے سر ایک کلو آپ کو